किसी भी प्रकार से सर्वाधिक हवा पानी ही फसल को प्रभावित कर पाती है हवा पानी के द्वारा ही फसल का सृजन होता है एवं इसी के द्वारा वह नष्ट भी हो जाती है अगर अधिक हवा चले फसल के पकने के पश्चात तो फसल ख़राब होने का ख़तरा सर्वाधिक होता है अगर फसल पकने के पश्चात यदि बारिश अधिक हो जाए या जिस समय फसल का कटाव का समय हो चुका है उस समय अगर बारिश हो जाए तो फसल नष्ट हो जाती है उसकी रक्षा के लिए हमें यह देखना होगा कि मौसम विभाग द्वारा समय समय पर हमें जानकारी दी जा रही है उसी अनुरूप कार्य किए जाएँ अगर हमने फसल के बोने के समय पानी दे दिया है और अगर उसी के पश्चात पुनः बारिश हो जाती है तो हमारी फसल नष्ट होने का ख़तरा अधिक हो जाता है इसीलिए हमें मौसम विभाग द्वारा प्राप्त किए आंकड़ों से ही